हँ देवघर लोग जाते हैं सावन में जाते हैं भादो में चतुर्दशी को जाते हैं सावन को जल चारो सोमवारी को चढ़ाते हैं सब लोग हम भी गए हैं भादो में गए हैं जल चढ़ाए हैं बाबा के मन्दिर में बाबा के तो बहुत बहुत अथी है बहुत उनका है बाबा को तो जो मन से लोग चढ़ाता है वो मन से पूरा करते हैं बाबा पहले भी गए थे आ इधर भी गए हैं देवघर बाबा को तो बहुत प्रचलित हैं धनिक लोग जाता है गए हैं अयोध्या आदि भी गए हैं अयोध्या गए हैं पहलो गए थे अब तो और नया नया बन गया है अथी रामनवमी में लोग सरयुग जी में स्नान करते हैं परिक्रमा करते हैं पाँच कोस के किए हैं हमलोग अयोध्या में सरयुग जी को परिक्रमा किए हैं पाँच कोस के किए हैं अयोध्या जी तो अब और बन गए हैं अब नया में भी लोग जैबे करेगा सब लोग जाएंगे जाने के लिए कह रहे हैं तीर्थ स्थल तो वही है की लोग के सिमरिये में लोग जाते हैं गंगा जी नहाते हैं लोग के पूजा पाठ मन्दिर में करते हैं अशोकधाम गए हैं अशोको धाम में बाबा को तो बहुत है महत्व है जल चढ़ाते हैं बहुत लोग पूजा करते हैं परिक्रमा करते हैं मन्नत मानते हैं भगवान को भगवान थोड़ा हमको अच्छा रखें बाल बच्चा को घर परिवार को नगर बस्ती को अच्छा रखें बाबा भोला सब लोग करता है यही है सब चीज यही के तो नाम धर्म है आ के नहीं करेगा तो में गंगा जी में माघी पूर्णिमा में नहाने कार्तिकी पूर्णिमा में लोग जाता है सावन में जाता है सब एकादशी में जाते हैं लोग के स्नान करते हैं जल चढ़ाते हैं बाबा को सब घर का लोग पूजा करते हैं मन्दिर जाते हैं पूजा करते हैं बाबा तो बहुत जागृत हो गए हैं बाबा भोला बबा के तो लोग इतना मने पूजा करता हैं मने इतना जल चढ़ाता है कि लोक शाम सुबह हरदम करते रहता है नाम लेते रहता है बाबा भोला के बाबा भोला तो बहुत हो गए हैं जागरुक लोग यही सब लोग करता है जागरुकता हो गया है बाबा भोला में पूजा पाठ में बहुत मानते हैं लोग